वो हम वैष्णो देवी गए थे हमने चढ़ाई की थी वहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है सुन्दर नज़ारा है वहाँ पर लाइटें भी अच्छी लगी है बल्फ भी अच्छे लगे हैं मंदिर भी बहुत अच्छा बना है मंदिर की अच्छी सजावट हो रही है और ऊपर चढ़ने पर देखने पर नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है अपन ऊपर चढ़ते है तो बहुत सुन्दर जगह है बहुत अच्छा लगता है अपन बोर भी नहीं होते बहुत मज़ा आता है और जिसके बाद वहाँ से हम देवास भी जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा मज़ा आता हैं पूरा शहर दिखता है पूरी देवास दिखती है जिसे बहुत मज़ा आता हैं वहाँ पर ऊपर जाते है तो और घूमने में फोटो ओटो वगैरह खींचने में दर्शन वर्सन करने में भी बहुत मज़ा आता हैं बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर भी चढ़ाई करने की